हेल' नोंथां नोंथाङा दखानदारि ना अ बेंथलनि दखानदारिना औ औ औ आंनो मोनसे मेगि सानाय सावनाय नांगौमोन नोंथां नोंथाङा मेगि खालामोना एवो जेन'बा सावो एबा एवो बेखौ नोंथाङा पेकेजिं खालामनानै बेंथल कलेजनि साखाथियाव थानाय मोनसे हाइरड दंना बाहाय लाबोनो हागोन नामा अ अ जागोन दे नोंथां लाबोबानो जाबाय बिदिनो टाइमा बिदिनो टुवेल्भ थार्टि पिएमसोआव लाबो नोंथां औ जागोन दे नोंथां बिदिब्ला दे होमबा नोंथां आङो फैसाखौबो लाबोग्रा मानसिनो हरफानोसै औ औ दे जागोन नोंथां औ